आमकां नुस्तें आवडटा म्हणल्यार बांगडे इसवण हें खावपाक आवडटा बरो परती धवी सुंगटां धवी पापलेटां ती खावपाक आवडटा आनी ती खाता आमी आनी ती खावपाक आमकां बरी लागता आनी कितें म्हणटा तें आमचे गांवटी नुस्तें म्हूटल्यार थिगूर म्हणटा तो एक बरो आसता खावपाक म्हळ्यार मांस तेका चड आसता तेका कांटो कमी आनी तो खावपाक बरो लागता आणी साये नुस्तें आसता काडयो म्हणून तें खावपाक बस वेळ काट आसता तेका आनी कांय आसना तें नुस्तें बरें आसता खावपाक आणी बाकीच्या लोकांची चॉयस आसा की आपल्याक सुंगटां बरी लागता कोणाक पापलेटां बरीं लागता खावपाक तेका लागोन तें खावपाक कोता येता तेंकां आनी आमकां आतां कितें आसा आमकां हें इसवण बिसवण एक बारीक बारीक नुस्तें म्हणजे बैचे नुस्तें खावन इसवण एक व्हडलो नुस्तें पापलेट व्हडलें नुस्तें हें सगळ्यां कडेन जायना घेवपाक तें खावपाचें मातशें हें आसता न्हू म्हणटकूत थोडो किदें जायना थोडें घेता आनी थोडे बाबडे खाता आनी हे बारीक बरे नुस्तें आमी मागीर खाता